जि'यां अ'ऊं निक्की हारी ही ते मी न मित्ती कन्नै खेढना बड़ा पसंद हा ते मी इ'यां चीजां चूजां बनाना बड़ा शैल लगदा हा मित्ती दे शलौने निक्के निक्के बड़े शैल मी बनाना बड़े पसंद हे जि'यां में निक्के निक्के खलौने बनांदी गेई मां मह्ल्ले आह्ले बड़े शैल इ'यां स्पोर्ट करदे गे बड़े शैल खलौने बना दे फ्ही में जिसलै स्कूल गेई में ओह् चीजां बनाना स्टार्ट कीतियां स्कूल च में पार्टीसिपेट कीता फ्ही उ'नें खलौने बास्तै मी सारें उत्थै मी डिस्ट्रिक बगैरा सांबा डिस्ट्रिक च स्कूल च लेइयै गे उत्थै मी बड़े सर्टिफिकेट थ्होए ओह्दे बाद मी ओह्दे बाद मी बड़े शैल मतलब सर्टिफिकेट थ्होए गुड्डां थ्होइयां फ्ही मी ओह् बड़ी शैल अचीवमैंट थ्होई ओह्दे कन्ने अ'ऊं बड़ी उप्पर होंदी गेई मी बड़ा जैदा अच्छा लग्गन लगी पेआ कि आम्मी किन्नी सारी ही फ्ही में बड्डे होंदे होंदे जि'यां अ'ऊं दसमीं च सतमीं च पुज्जी ते फ्ही मीं होर चीजां शैल बनान लगी मीं शैल डिस्ट्रिक लैवल धोड़ी लैंदे गे हर चीजां च मीं सर्टीफिकेट थ्होंदे गे शैल करियै